हैलो नमस्ते जी हांजी महाराज तुंदे कोल कोई डिजाइन आए दे नमें हांजी दिक्खो मेरी कुड़ी दा ब्याह ऐ ते नी ओह्दे वास्ते थोह्ड़े गैहने लैने न मीं हांजी होग दिक्खी लैओ किश मेरे कोल पराने बी हैन ते उ'नेंगी देइयै ते थोहड़ा सोचा दी थोह्ड़ा होर पोआइयै ते थोह्ड़ा नमां करवाई लै उनेंगी केह्डे़ केह्ड़े डिइाजन आए दे तुंदे कोल किश नेकलेस बगैरा दे रिंग्स बगैरा कुछ आई दियां न पायलां जेहड़ियां अज्ज कल्ल ओह् मुट्टी आह्लियां चला दियां उऐ चाही दियां न इक एह् कियां कियां तोले चला दा अच्छा अच्छा पंजी ज्हार चला दा ऐ हांजी असें बड़े सारे नग लैने न ते तुस फ्ही थोह्ड़ा ठीक ठीक गै लायो एह् गले दे केह्ड़े केह्ड़े कोई नमें डिजाइन आए देन दस्सो हां कोई मतलब थोड़े इयां थोड़े आइडिया दस्सो हां तुस इयां ते कुड़ी ने बडे़ नै दिक्खे दे नेट बिच्चां ते ओह् आक्खा दी ही मिगी उये नेया चाई दा थोह्ड़ा इयां मुट्टा मुट्टा ते आं आं दिक्खी लैगी जेह्ड़ा उन्ने दिक्खे दा नेट बिच उऐ लेहा बनाऊ लैगो ना तुस चलो ठीक ऐ फिर आने आं अस कल तुंदे कोल ते टाइमिंग सनाई उड़ो नेई नेई अस्स दस्स बजे नी आई सकदे थोह्ड़ा चिर होई जाना असेंगी चलो ठीक ऐ